हमरा जे छै ने सब सऽ बढ़िऑं रेहू मछली लागै यऽ खायमे और रेहूवो यऽ पसंद आ कमनकार भए गेल सौराठी भए गेल और जे छै से कब्बइ भए गेल एहि सब माछ हमरा बहुत पसंद यऽ सब सऽ बढ़िऑं हमरा गाम के लोग सब पोठीयो खाय यऽ पोठी तऽ बहुत जादा पसन्द करै यऽ चोखा ओकर बड़ा बढ़िऑं लागै छै आ झोड़ बला तीमनमे सब सऽ बेसी कब्बइ माछके पसन्द करै यऽ लोग कब्बइ माछ बहुत स्वादिष्ट लागै छै खाय सबमे लोग सबके और जे छै से सौराठीयो माछ जे छै से बहुत मिलै छै हमरा सबके गाँवमे उपलब्ध छै आ पसन्दो छै सबके लोकके हमरो पसंद यऽ बड़ा बढ़िऑं लागै छै खायमे सब सऽ पहिने माछके लए आनु बजार सऽ आ ओकरा बढ़िऑं सऽ साफ करू आ बनाबू आ कड़कड़ कऽ तैर कऽ तबा पर आ ओकरा सब्जी बनाए कऽ खाइयौ बड़ा स्वादिष्ट लागै छै तऽ हमरा सब सऽ बढ़िऑं पसंद यऽ कब्बइ माछ आ हमरा गामको लोकके सब सऽ बढ़िऑं पसन्द कब्बइये माछ यऽ